میں نے گزشتہ سال ضلع ناشک میں موجود مانگی ٹونگی جو کہ ایک ہائکنگ کا مقام ہے وہاں پر سفر کیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ وہ ایکسپیرئنس بہت ہی اچھا تھا ہمارا ہم نے کافی مزے کئے وہاں پر بارہ ہزار اسٹیپس تھی اوپر تک جانے کے لئے ہم پورا اوپر تک گئے وہاں پر ہم نے غروب آفتاب دیکھا ہمیں تو بھائی مزہ آ گیا تھا میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بھی ایک مرتبہ مانگی ٹونگی جائیں اور اس سے لطف اندوز ہوں